से जानुवारि नैरोजा जिब्रै नै जानुवारि नैरोजा जिबा थाम फ्रेबुवारि नैरोजा जिद' ब्रै फ्रेबुवारि नैरोजा जिस्नि बा मार्स नैरोजा जिडाइन